हेल्ल' आयं औ दे दे दे बे साख्रिनि सोमोन्दैनो एसे रायलायहरफिननाय जादों दे ओं लोगोफोर नोंजों मावफानाय दंना गैयामोन वार्कार ओ वार्कार नि नामआ मा नाम कुमिस्वरि राय वार्कार ओमफ्राय मा मा मोनो अ' औ औ अ' गथ'फोरा ओरैनो साबेसेसो गथ'फोर साबेसेसो दंथाव आथायस ज'न

औ अ' जेनेबा जइन थइनखौथ' दहाय खिन्थाहरखाबाय औ ओमफ्राय मा मावोमोन बेखौथ' खिन्थाहरखानाय जाहैबाय ओमफ्राय बे सासेया ए आच्चा आच्चा आयं दहाय खिन्थाहरनाया एसे मोजां जायाखैमोन मोजाङै खोनास्लाबाखै औ औ जेनेबा औ दहाय माने फार्स्ट आव नोङो जेनेबा बबे स'नआव जइन जायामोन नाइन्टि सेबेन नाइन्टि एइड आव औ औ जाइन जादों ओमफ्राय बेसेबां समाव रिटायार्द जाखो बायसआव अ आच्चा जुलाइ नि आथायस तारिगआव ओमफ्राय नोंसोर मा बेथ'न मोनबायमोन मोनबाय थायो रेगुलार अ' एसेब्लाबो

सय हाजार जाबायमोन

ओमफ्राय ओरैनो अंग'नाबादि सेन्टार दंखायो ना मालायनि न'आव सेन्टार दंखायो स्कुलजों अ बेनि न'

बेनिफ्राय बे नोंजों मावफाग्रा एसिस्टेन्ट आ गामिनिखा ना दस्रा गामिनि ओ आयंनि गामिया मा गामि हाल्दिबारि ओमफ्राय मावहैनाया जाहैबाय हालदैगुरि ओमफ्राय एसिस्टेन्ट आ कालिफुख्रि अ आच्चा औ बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट आ मा समाव जइन जाया

अ आच्चा दे जासिगोन दे